हेलो हाँ हाँ बोलिए हम समस्तीपुर के हैं हाँ बोलिए क्या काम है हाँ है है लाॅज है बोलिए क्या रूम रूम चाहिए हाँ पंखा भी है बिजली भी है हर चीज़ की सुविधा मिलेगी रूम चाहिए आपको हाँ मिल जाएगा क्या खाना आप अपना बनाएँगे या मेस रखना पड़ेगा हाँ मे हाँ मेस भी है मेस सुविधा भी है हर चीज़ की व्यवस्था अएँ हाँ होटल की भी व्यवस्था हाँ खाना मेस का भैया है तो होटल मेस में वही होटलें हुआ एक तरह से मेस रहता है उसमें आपको खाना मिल जाएगा सवेरे शाम सब कुछ मिल जाएगा रात साफ़ सफ़ाई उस हाँ बोलिए हाँ सुब सुबह में जो है सो आपको सात बजे गेट खुल जाएगा निकलने के लिए बाहर जाने के लिए और रात में जो है सो साढ़े साढ़े नौ बजे लेटेस्ट जो है सो नौ से साढ़े नौ बजे तक जो है आपको अंदर चले आना है उसमें ऐस हाँ नौ बजे नौ से साढ़े नौ बजे तक जो है सो अंदर में चले आना है उसमें जो है सो वही दो बात ध्यान रखिएगा उसमें नशा नहीं होना चाहिए नशा खाने वाला विद्यार्थी नहीं होना चाहिए ठीक है ना हाँ हमको नशा खाने वाला विद्यार्थी नहीं चाहिए शोर शराबा वाला नहीं चाहिए बहुत जगह के विद्यार्थी आते हैं तो इतना शोर शराबा करते हैं कोई दारू पी लेता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है और हंगामा शुरू कर देते हैं तो वैसा उस वैसे वैसे विद्यार्थी को हम नहीं रखते हैं आएँ क्या बोले हँ पानी पानी भीं मिलेगा एक दम टाइमटेबुल पानी मिलेगा सुबह से ले कर के दस दस बजे एगारअ बजे तक पानी सवेरे में मिलेगा शाम में सात बजे से ले कर के दस बजे तक पानी मिलेगा पैखाना जो है सो एदम साफ़ सुफ़ साफ़ सफ़ाई में जो है सो चार दिन आपको पैखाना साफ़ सुथरा होगा उसका दाई आती है साफ़ करने के लिए दाई आती है सप्ताह में जो है सो चार दिन जो है सो आपको साफ़ सफ़ाई होगी ठीक है आइए तो आइए